असां किथे परे बाइक ते वेंदा आहियूं त पंहिंजे बचाव जे लाइ हेल्मेट ऐं थुल्हो जैकेट पाए वेंदा आहियूं जीअं किथे थाॿो अचे या किथे किरूं त कुझु तकलीफ़ कोन थे टार्च बि गॾु खणी वेंदा आहियूं त रस्ते ते किथे ऊंदहि हुजे त टार्च बि गॾु हुअणु ज़रूरी आहे त उन सां रस्ते ते थोरी रोशनी थींदी ऐं असांखे काई तकलीफ़ कान थींदी बाइक जो लाइसंस ऐंं ॿिया कागज़ भी बाइक जा ज़रूरी कागज़ बि गॾु खणी वेंदा आहियूं त किथे हादसो थे त उते इहे कागज़ ऐं इहे लाइसंस हुअणु ज़रूरी आहे